पूर्णियामे समाजके कल्याणके लिए विकास योजना ई सब आयोजित किया गया था जिससे कि शिक्षा व्यवस्था गरीबी स्वास्थ का देखभालके लिए सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है गरीबी को गरीबी हटाने के लिए सरकार जो है अलग अलग निति अपनाती है जिससे मतलब गरीबी को गरीब वर्गके जो लोग है उसको रोजगार प्राप्त हो सके जो अच्छे से है मतलब रह सके गरीबी को गरीबी दूर हटाने के लिए जो है लोगो का अच्छा लोगो को अच्छी से अच्छी रोजगार प्राप्त कर सके लोग अच्छे से अच्छे रोजगार प्राप्त कर सके जिससे की वहाँपे गरीबी हटाए ओहो सर एक मिनट हम ना हिन्दीमे बोल दिए इसमे थोड़ा अरे यार इसको रोकिए